आह रोजाबनायनि सोमोन्दै आङो फोरमायनो सानदों जे ओह सोरबा रोजाब जेननो एबा मेथाइ खनजेननो गोसो जादोंब्ला बिथाङा आह माखासे गोरों मानसिनि हेफाजाब लानांगौनि गोनांथि दं मानोना होमबा दानि बिग्यान मुगायाव ओह माखासे मानसिफोरजों बादिनाय एबा कम्पिटिशनाव थांनागौनि गोनांथि दं मानो होनना होनबा जाय रोजाबनाय आरो खन्नाइखौ ओह गाव गोरोंसिनब्लासो मालायफोरखौ ओह गाहायाव दोननानै गाव गोजौवाव थानो हागोन बेखौ फोरमायो मानो होनना होनबा जोङो दिनैनि दिनाव आह गोबां मानसिया आह मेथाइ खन्नो गोरों मोसानो गोरों बायदि रोखोमनि माबायाव आह सांग्रांथि जाबाय गोरों जाबाय दा बेनिखायनो जों दिनैनि गोजेराव आं बेखौनो फोरमायगोन जे सोरबाफोर मेथाइ खन्नो गोरों जादोंब्ला बा खन्नो लुगैदोंब्ला बिथाङा गोरों मानसिनि हेफाजाब लानांगौ आरो ओह साब्रै साबा बबे सिंगारा बबे मेथाइ खनग्राया साबसिन गोरों बिनि आह सोलोंनायखौ लानांगौ होनब्ला मानि बबेजों थाङोब्ला जोङो साबसिन जागोन बेखौ जोङो ओह सोलोंनाया दरखार दङ बिनिखायनो जोङो दिनैनि दिनाव आह मेथाइ खन्नाय आरो रोजाबनाय बेखौ जोङो ओह जों खन्नो रोङाब्लाबो गुबुन बिथांमोनखौ जोङो ओह मोजां ओह सिंगार जानो थाखाय मोजां खनगिरि जानो थाखाय जोङो ओह मोजां खनगिरिजों ओह जगाजग लानो आरो बिजों सोलोंनायनि गोनांथि दं दा बेनिखायनो ओह जाय खनग्रा बिथांमोनखौ गोरों मानसिनि हेफाजाब लानानै आह सोलोंनानै सासे गोरों रोंगथि गोनां जेरै लता मांगेशकारमोन बायदि जानो हाहैयो बेखौनो जोङो दिनै इयुन जोलैनि दावगाफुनाय बिथांमोनखौ जों दिनैनि दिनाव जों फोरमायगोन आरो खावलायगोन आरो बिथांमोनखौ गोजौवाव थांनो थाखाय जोङो खावलायगोन